हॅलो आं हॅलो आयको येता हय हय

आं ओके हय हय आं

आतां तूं म्हारोग जालां मारगाय म्हणल्यार एक पन्नास हजार बी जालो हा भांगार सो करूंक शकता डिसकावंट को कितें तूं आमगे रॅगुलर कश्टमर न्हय सो करूंक शकता डिसकावंट करूंक शकता आमी सो टोटल फोटी फाय थावजन एश जावपा शकता

देंवपाक म्हाका तशें करून तितली हें खबर ना पूण देंवतलें कित्याक पावसा सिजन न्हय माश्शें भांगर देंवपा शेकता हय म्हणल्यार तुमी न्हय म्हाका तो पॅटन न्हय सँड कोराय कित्याक म्हाका याद ना कितले गे कितले के कश्टमज येताय न्हय ताका लागून ओके आं आं ओके नो प्रॉब्लम यो हय कित्याक आनी न्हय आमगे आनी लेकुनू न्यू पॅटन येयलो हाय नॅकलेसीचे तुमी बी चॅक करूंक शेकता किदें तुमकां पसण बी येला जाल्यार हां ओके हय ताका ताका बरबर घेवन येयल्या लेकून सुद्दां जाता कित्याक आमकां चॅक करूंक मेळटलें न्हय ताका खंयचें लायक जालां खंयचें घालून पळयल्यार घालून पळयल्यार लेगून कळटलें न्हय कितें करून बर दिसता तें बी एडजस करूंक जाता जायना जालें ताका हां ओके नॅक्स वीक यो आं ओक